हाँ हमारे क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सिनेमा हॉल है जिसका नाम गोपाल टॉकीज है जो फ़िलहाल कुछ समय से बंद है वहाँ मुझे फ़िल्म देखना बहुत अत्यधिक अच्छा लगता है मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ कई बार गया हूँ और वहाँ दोस्तों के साथ जाकर मौज मस्ती करता हूँ फिलिम देखने का भी आनंद लेता हूँ